मैंने अपनी यात्रा जितनी भी यात्रा किए हैं उस के दौरान मैंने संचार बाधाएं कठिनाइयों का सामना तो नहीं किया क्योंकि जनरली हम हमारी जो भाषा है या उनकी जो भाषा है कुछ कुछ भाषा हमको समझ में आ जाती हैं बोली भी जाती हैं तो हल्का हल्का हम समझ लेते हैं या फिर अगर हम एक दूसरे के साथ कमुनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या भाषा की दिक्कत है तो हम इशारों से पूछ सकते हैं क्योंकि हम इशारों से तो पूछ सकते हैं अपनी बात एक दूसरे तक पहुँचा सकते हैं अगर ऐसा नहीं भी है तो हमारे साथ एक ट्रांसलेटर हम रख सकते हैं ताकि वो दोनों भाषा में बता कर हमारे बीच में संवाद स्थापित कर सके ऐसा कर सकते हैं